आज तक की सबसे मुश्किल पेंटिंग मेरी एक स्त्री का एक ग्रामीण स्त्री का चित्र था कुछ टाइम पहले गई थी एक गाँव वहाँ पर मैंने देखा था कि ग्रामीण एक स्त्री थी जो कुछ अपने घर के बाहर कुछ कर रही थी वो इतना सुंदर वहाँ का माहौल था ग्रामीण पूरा लोग वहाँ पे आ रहे जा रहे थे सिर पे मटका रख के जा रहे थे और गाय वगैरह वहाँ पे बंधी हुई थी और कुएँ से पानी वगैरह निकाल रहे थे तो तब से था कि मैं वो बनाऊं जब मैंने वो चीज बनानी तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है स्त्री स्त्री को बनाना उनकी आंखे उनकी आँखों का आकार वो सही जगह वो क्या दर्शाना चाह रही है अपने चेहरे से वो सिर्फ आपकी आँखें बता सकती है तो आँखों का आकार सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो मुझे उसमें बहुत दिक्कत गई थी फिर उनके बाल उनके बाल जिस तरीके से थे वो बनाना वो किस तरीके का पहनावा पहना हुआ था वो बताना उसके थ्रु उस चित्र के जरिए वो चित्र के आजू बाजू जो चीज़ें थी वहाँ पे उनका घर था पीछे एक झोपड़ी थी जो कि छोटी थी ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन वो जिस तरीके से बनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थी उसको एक चित्र में दर्शाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि वो सुंदर था आप चित्र के जरिए आप अगर चित्र के जरिए किसी चीज के सुंदरता बता पाए तो वही चित्रकारी कहलाती है तो वो दर्शाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बार बार बार बार करके एक बार बनाई दो बार बनाई कुछ कुछ चीज़ों में जब बार बार बनाते गए तो चीज़ें सुधरती गई तो वो अनुभव से मैंने यही सीखा कि कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते चीज़ों का बार बार प्रयास करेंगे उस चीज का उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज आप कर सकते हैं कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि मुझे बहुत कुछ सिखने का अवसर मिला कि आप हर चीज कर सकते है अगर आप प्रयास करना चाहें तो